मां हाणे अञा ॾियारी ते हिकु न ॾाढी सुठी कुर्ती ख़रीदु कई जंहिंजो कलर डिज़ाइन बर्थ ॾाढो वणे पियो

एॾो ख़राबु पियो लॻे ऐं एॾी महांगी कुर्ती वठिती अढाई हज़ार मुंहिंजा पाणी में विया ॾाढो दुखु पियो थिए